میرے آبائی قصبے یا شہر میں جو پسندیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی حالیہ ہی میں جو مدرسہ قائم کیا گیا ہے وہاں بچوں کو جدید تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو وہاں کھیلنے کودنے کا بھی انتظام ہے اور یہ اور میرے لیے پسند اس لیے ہے کہ مطلب اس ماڈرن ایرا کے ساتھ ساتھ جو نئی تعلیم اور بچوں کو مدرسے میں جو قرآن کا پڑھانا اور قرأت وغیرہ سکھانا یہ مجھے بہت ہی پسند ہے